میں پریشر كوكر استعمال كرتا ہوں اور كھلے ہوئے برتنوں میں كھانا بھی پسند كرتا ہوں پریشر كوكر استعمال كرنے كا یہ فائدہ ہے اور یہ بھی كہہ سكتے ہیں كہ یہ ضرورت ہے كہ وہ كھانے كو جلدی پكا دیتا ہے كیونكہ اس میں جو ٹكنیک استعمال ہوتی ہے پریشر كی جس كی وجہ سے كھانا جلد سے جلد بھاپ كے پریشر كی وجہ سے كھانا جلد سے جلد گل جاتا ہے سبزیاں یا دال جو بھی ہو یا گوشت اور كھانا جلد پكتا ہے لہٰذا وقت كی بچت پریشر كوكر استعمال كرنے میں ہے اس كے علاوہ یہ كہ ذائقہ تو ذائقہ تو واقعی كھلے برتنوں میں جو كھانا پكا ہوا ہوتا ہے اس كا ذائقہ زیادہ بہتر مجھے محسوس ہوتا ہے كیونكہ شاید وہ ایک قدرتی نظام جو ہے قدرتی سسٹم شاید اس كا وہ اس كی كوئی وجہ ہو میں محسوس كرتا ہوں كہ كھلے برتنوں میں جو كھانا پکتا ہے وہ زیادہ ذائقہ والا ہوتا ہے لیكن یہی كہ پریشر كوكر میں كھانا اس لیے میں پكاتا ہوں كیونكہ وہ جلد پک جاتا ہے لیكن جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں كھلے ہوئے برتنوں میں بھی كھانا پكا لیتا ہوں اور مجھے وہ بھی بہت پسند ہے